गांधीधाम ट्रावेल्स में तव्हां जो स्वागत आहे मां तव्हां जी कहिड़ी सेवा करे सघां थो भाऊ हा हा हा हा भाऊ तव्हां खे का बि तक़लीफ न थींदी मूं वटि इनोवा अथव तूफ़ान अथव ऐं हितां जी वॾे में वॾी हिकिड़ी हॉटल अथव रेडीसन तव्हां खे रिहाइश खाधे जो बंदोबस्तु मस्तु मिलंदो हिते जेके आस्थान आहिनि गांधी समाधि आहे असां वटि ॿियो जोॻिणी नार आहे थोरो ई अॻिते सतें किलेमीटर ते असांजे अंजार आहे जिते तव्हां खे एतिहासिक ॻाल्हियूं ॾिसण लाइ मिलंदियूं ऐं इन खां थोरो अॻिते वेंदा त माता जो मढ़ु ऐं ॿियो सभिनि खां पवित्र झूलेलाल तीर्थ धाम बि ठहियो अथव नारायण सरोवर में तव्हां खे जेको आहे सो यारहंनि ॼणनि जे लाइ मां समिझां थो त ट्रावेलर जेका ए सी ईंदी आहे सा कंफर्ट रहंदी बिल्कुलु बिल्कुलु

हा त पासे में ई जी त पासे में असां वटि हिकिड़ी रामाडा आहे रामाडा अथव मारुती हॉटल अथव उन खां थोरो हेठि ते थ्री स्टार त चओ त मां तव्हां जो उन में बंदोबस्तु कयां तव्हां जे बिल्कुलु रिजिनेबल पवंदो ईअं न बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां खे बिल्कुलु तव्हां खे बिल्कुलु तक़लीफ न पवंदी ऐं सुबूह साणु तव्हां खे पहिरीं पहिरियों लीला शाह कुटिया ते दर्शन बि जेको आहे सो तव्हां खे हॉटल तरफां फ्री में कार में घुमाए ईंदा ऐं एक्चुली तव्हां जो बजेट कीअं आहे मूंखे थोरी ॼाणु ॾींदा बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां इन ॻाल्हि जी बिल्कुल ई हा तव्हां इन ॻाल्हि जी बिल्कुल ई चिंता न कयो हिते असांखे जुमिड़ेमल जा सम्बोसा ॾाढा मशहूरु अथव पहिरीं त तव्हां खे उहे खाराईंदासीं उहो हिकिड़ो असांजो अथव हिते वियो उन जी सिङर जी मिठाई बि ॾाढी सुठी ठहंदी अथव ऐं कच्छ जा पकवान त लज्ज़तदार अथव ऐं हिते असांजो महाराज त उहा तोषा ठाहे ॾींदो अथव जबरदस्त छो त असांजे आदिपुर गांधीधाम खे नईं सिंध चयो वियो आहे साईं तव्हां खाली हिकु दफ़ो ईंदा बस हर महिने तव्हां जो चक्कर लॻंदो बिल्कुलु बिल्कुलु

बिल्कुलु भाऊ हा त फ़िलहालु मूंखे तव्हां पंजाह हज़ार रुपिया गूगल पे करे छॾियो त मां तव्हां जी बुकींग करे छॾियां भले भाऊ बिल्कुलु तव्हां कॉल रखंदा ऐं मुंहिंजो अकाऊंट नम्बर तव्हां खे वॉटसप थी वेंदो धन्यवाद ज़रूरु ज़रूरु ईंदा